मैं कुछ दिन पहले बाजार से एक स्टोव ले के आई थी वह स्टोव घर में लाते ही थोड़े दिन चला था फिर वह खराब हो गया वह स्टोव मुझे बिल्कुल भी पसंद नही आया उसको चलाते टाइम ना तो उसमे उसने मेरा खाना पकाया ना ही और भी काम किया इसलिए वह स्टोव मुझे बिल्कुल भी पसंद नही आया मैं उस स्टोव को दोबारा उस दुकान से दोबारा देना चाहती हूँ क्योंकि वह स्टोप बहुत ही गंदा बहुत ही बुरा है उसने मेरा कोई भी काम नहीं किया